جی ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے کام اور بات چیت میں تبدیلی آئی ہے جیسے ٹیلیفون پہلے ہم ٹیلیفون سے بات کرتے تھے مگر اب ہمارا سمارٹ فون آ گیا ہے جس سے ہم آسانی سے بات کر سکتے ہیں گیمس کھیل سکتے ہیں اور موویز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم موبائل فون سے بہت سے آن لائن ورک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے جاب کر سکتے ہیں اسی طرح اسمارٹ واچیز جس سے جو موبائل سے کنیکٹ ہوتی ہے فون آتا ہے تو وہ واچ میں دکھائی دیتا ہے ہم اس کے ذریعے اپنے فون سے بات کر سکتے ہیں کولیبریشن انکریز ہو گیا ہے اور بات چیت کرنے میں ہمیں یہ آسانی ہوئی ہے کہ پہلے کے دور میں اگر کوئی دور ہوتا تھا ہم سے تو کانٹیکٹ کرنا بات چیت کرنا مشکل تھا لیکن اب دوسرے شہر ہو یا دوسری کنٹری ہو ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے ہم ان سے وائس کال یا ویڈیو کال کر کے بات چیت کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے آج کی دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہیں ہم ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنی چاہییے